हँ की कहै छियै

बऽ हँ छै ओ छै फोटो निकलत बढ़िआँ बढ़िआँ केमरा छै आ अपन पसन्द करू बल

टाटा कम्पनीके छियै

हँ तऽ लिअ बड़के लिअ या छोटके लिअ जोन लेबै तोन पसन्द करियौ तऽ दाम जेहन दाम लेबै तेहन दाम छै देखि लिअ सुनि लिअ पसन्द कए लिअ तब लेबै ठीके छै निकालै छी देखियौ पसन्द करियौ हाँ तऽ निकाललहुँ आबू पसन्द करू बैठू पहने बैठू पानि तानि पीबू आ हँ लिअ पसन्द करू कोनमेसँ लेबै लिअ हँ कए रुपिआ बला लेबै अच्छा लिअ लिअ पॉँच छओ हजार बला लेबै से लिअ

लेबै हाँ लेने आबू पैसा लिअ

हँ आब आँय राखू